भारत में असांजा लोकप्रिय योग गुरु पहिरियों नम्बर ते आहे महर्षि पंतजली बी के एस अयंगर टी कृष्न ब्रमाचार्य महर्षि योगेश जी दिवेंद्र ब्रह्मचारी ऐं बाबा रामदेव जी हाल ई में सभिनी खां वॾो योग गुरु आहे उहो नईं जनरेशन खे योग करण लाइ प्रेरित करे रहियो आहे बाबा रामदेव जी योग कराए करे इलाही बिमारियुनि जो इलाज ॿुधाईंदा आहिनि जेको की ॿारनि खे ऐं वॾनि खे नंढनि खे सभिनी खे योग करण में मदद कंदो आहे सभिनी खे स्वस्थ्य रहण में मदद कंदो आहे ऐं बाबा रामदेव जे हिक हिक माण्हूअ ताईं योग पहुचाइण में सफल रहिया आहिनि उहे असांजी प्राचीन परंपरा खे निभाईंदा रहिया आहिनि बाबा रामदेव जी इलाही तरहनि जा योग ॿुधाईंदा आहिनि जंहिं सां की इलाही माण्हुनि जूं बीमारियूं बि ठीकु र थी रहियूं आहिनि ऐं असांखे योग करण लाइ प्रेरित कंदा आहिनि जीअं की हू एकिवीह जून जो योग दिवस बि मल्हाईंदा आहिनि ऐं ॿियनि खे बि प्रेरित कंदा आहिनि बाबा रामदेव जी सभिनी लाइ ई सुठो करे रहिया आहिनि बाबा रामदेव जी चाहीनि था की असां सभेई स्वस्थ्य रहूं मस्तु रहूं ऐं बीमारियुनि खां परे रहूं त अॼु जी जनरेशन लाइ सभिनी खां ई महत्वपूर्ण कार्य बाबा रामदेव जी करे रहिया आहिनि उन्हनि खे असां तहे दिलि सां शुक्रिया था अदा कयूं ऐं उहे जीअं असांखे स्वास्थ्य प्रधान कंदा आहिनि ऐं सभिनी खे ख़ुशि ऐं स्वस्थ्य रखंदा आहिनि इयं ही असांजो हौसलो हमेशह योग में वधाईंदा रहनि ऐं जीअं हू उपचार लाइ उन्हनि योग खां पोइ दवाऊं बि कढियूं आहिनि पतंजलि जूं दवाऊं कढी रहिया आहिनि उहे बि ॾाढियूं महत्वपूण आहिनि उन्हनि जूं कॉलगेट साबुण इहे सभु ऑर्गेनिक ठहियल हूंदा आहिनि उहे असांखे इस्तेमालु करण में ख़बर पवंदो आहे जंहिं खे ॾंदनि जी बीमारी हूंदी आहे उहे ॾंद बि उन्हनि जा सही थी विया आहिनि योग पतंजलि कॉलगेट करण सां इयं ई उन्हनि जा साबुण बि ओवनिक ऑर्गेनिक आहिनि बाबा रामदेव जी जय